हेलो कोन कोन जुत्ता लेबै कोन कोन कम्पनीके जुत्ता लेबै रिबोकके जानै छहो तनी महँगा पड़ै छै केतेक पीस लेबहो आ पन्द्रह सए नहि कतेक पीस कतेक लेबहो ओक्कर पड़तऽ अभी बाइस सए से पचीस सएके बीचमे जे जैसन ओहिमे लेबहो ओइसन बाँकी दोसर कम्पनीके लऽ लए रिबोकके छै स्पारकी छै ढेरी कम्पनी छै चमरोबला बनबै छियै आ ओक्कर सबके मिला जुलाके पड़ि जेतै तोँ दोकनदार छहो की हल्का छोटा मोटा की पेन्सिल ओ पेन्हए लए किनबहो अपन पाबऽ ने तू मिलाजुला कऽ दए देबै

दू हजारके जुत्ता छै तऽ मानो ने पाँच परसेन्टके कम कए दहो एक सए उन्नैस सए रुपा हूँ कैसेसे लेबऽ

तोहेँ बतबहो कै दिन चलतै उखरि जेतै तऽ तोरा चिपकाइके देबै

दोकनदार टाइममे मानि लऽ उखरतै चिपैकके चिपकाइके देबऽ

कत्तएके बतैबऽ तभिये ने लऽ आनु ठीक छै तऽ ई काम सब आरो ओ मतलब ठीक छै तऽ पैसा कैस करबहो की ऑनलाइन की करबऽ हँ ठीक छै हँ ए टी एम या पे टी कए पीस नहि बतेलहो तब नऽ हम्मे रखने रहबो